हलो जी भैया मैं बक्सर द सौरव बात कर रहा हूँ मैं मेरे को आपकी दुकान से आप निखिल सामादी बोल रहे हैं ना अच्छा श्री हरिष्ट मिश्र जी तो तो भैया मेरे को पैन कागज़ और रबड़ और यह सब चीज़ें चाहिए और कैंची सब मेरे को दस दस पैकेट सब चाहिए कागज़ मेरे को खाली पेज चाहिए मेरे को फाइल बनाने के लिए और कॉपियाँ चहिएगी दो चार रख मतलब दस दस के ए फॉर वही यही सौ सौ सौ सौ पेज वाली चाहिए सोचो सौ सौ पेज वाली हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तो इन सबकी क्या पैसे कितने क्या हो जाएँगे हाँ हाँ पन्द्रह सौ रुपये है ना ठीक है तो कब तक भिजवा देंगे आप यह मेरा पता लिख लिए आप गावड़े कालोनी गावड़ा कालोनी गावड़े जी के घर के सामने गावड़ा कालोनी दूसरे लम्बर की गली गावड़े जी क के घर के सामने

शाम तक शाम तक अरे यार शाम को चाहिए मेरे को सबको बच्चों को देना है ट्यूशन मेरी वेस्ट हो जाएगी फ़िर हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है